हलो जय झूलेलाल अचो दादी अचो घणनि ॾींहंनि खां पोइ आहिया घणनि ॾींहंनि खां पोइ आया आहियो

हा हा फ्रूटनि जी ख़ूशबू अची वई तव्हां खे ईअं हा न न न हा अरे सीज़न आहे ताज़ा अंब आया अथव ॾाढा मिठा अंब आया अथव स्पेशल अंब घुराया आहिनि हा तव्हां चयो त मोकिले ॾींदोमांव तव्हां जे घर में कॾहिं बि चइजो ताज़ा अंब आया अथव हा हा हा हा हा केला अथव पपयो अथव चकूं अथव और अंगू अंगूर अथव मौसंबी अथव नारंगी सभु फ्रूट अची विया अथव सीज़न जा सभु फ्रूट हाज़िरु आहिनि असां वटि

हा हा हा न न न बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां फोन करे छॾिजो न खाली त मां माण्हू ॾई वेंदव फोन ते कंदा न खाली ॿुधाइजो कहिड़ा कहिड़ा आईटम खपनि कहिड़ो कहिड़ो फ्रूट खपेव त माण्हूं ॾई वेंदव घर पहुचाए त चिंता कजो त शइ हिकदमि बढ़िया सीज़न इहा आसू ई मिठी न न हा उन ई चिंता न कजो ऐं क़ीमत बि बराबरि बज़ारि जी आहे क़ीमत में बि अहिड़ो फेर कोन अथव जो भई स्पेशल एक्स्ट्रा चार्ज लॻायूं त तव्हां खे सही क़ीमत में सही शइ मिलंदव आनंद बि ईंदव मज़ो ईंदव ॿारनि खे वणंदव मौसमी आहे मौसंबी आहे मेवो हिकदमि मिठियूं अथव जूस कढण जी अथव मौसंबियूं हा हा चकूं अथव पपयो अथव अक खारक अथव खारक कच्छ जी मशहूरु अथव कच्छ जी खारक ॾाढी मशहूर अथव और कीवी अथव ऐं ड्रैगन फ्रूट अथव कच्छ जो नओं फ्रूट अथव ड्रैगन फ्रूट किथे बि न मिलंदव ड्रैगन फ्रूट तव्हां खे हिकिड़ी कच्छ में खाली ॾींदव हा उन जूं ॿ टाईपूं अथव हिकु गुलाबी अथव ऐं ॿियो अछो अथव ॻाढ़ो जेको गुलाबी आहे उहो वधीक हलंदो आहे ऐं ॾाढो सुठो अथव विटामिन ॿिटामिन सभु अथव हिकदमि बी ट्वेल्व बी ट्वेल्व सभु अथव हिन में हा हा हा हा तव्हां यां कॾहिं दर्शन ॾियो दुकान ते स सभु मिली वेंदव दुकान ते तव्हां खे नज़र में सभु अची वेंदव हा हा उहो ई तव्हां खे ख़ुशबू आई त असांजे फ्रूट जी ख़ुशबू आई हूंदव बिल्कुलु मालिक जी दया लॻी पई आहे बाबा साईं दया सभु सुख आहिनि सलामती आहे ॿार ॿचा मज़े में आहिनि छोकिरो आयो हो दुकान ते वेठो हो मां बि वियुमि ॿ ॾींहं ॿाहिरि त उहो दुकान उन संभालियो हा हा हा हा त खुटी कमी पूरी हुंदुसि घुराए छॾी मालु खलासु थी वेंदो आहे न त वरी हुन घुराए छॾियो हो मां हुयुमि ॿाहिरि हा कारा अंगूर बि अथव हा बिल्कुलु मिली वेंदव बिल्कुलु कारा अंगूर मिलंदव ॿेड़ मिली वेंदव हींअर विशेष ॿेड़ आया अथव जेके कशमीर जा ॿेड़ आया अथव ॻाढ़ा ॿेड़ हा ॿेड़ बि अथव ताज़ा हिकदमि ताज़ा ॿेड़ ओ हा हा न वांदो न पवंदो तव्हां खे चिंता जी ॻाल्हि ई कोन अथव हा लिची मिली वेंदव लिचीअ जा पेकेट आया आहिनि असां वटि ताज़ा ताज़ा पेकेट छह छहनि जा अथव डज़न डज़न जा अथव जेतिरो चवंदव तव्हां खे मिली वेंदो

मां त चवंदव हाणे ड्रैगन फ्रूट खणिजो ज़रूरु खणिजो ऐं कच्छ जी खारक खणिजो कतल जेका चवंदा आहिनि न कतल सुकी वेंदी आहे उहो कतल ठहंदी आहे ऐं ॿेड़ सुठा अथव ॿेड़ खाइणु ॿारनि लाइ ॾाढा सुठा अथव ॿेड़ ॾाढा वणंदा मज़ो ईंदव मिठो अचे हेॾा वॾा ॿेड़

बिल्कुलु बिल्कुलु इंतिज़ारु आहे तव्हां जो इंतिज़ारु आहे ठीकु आहे न जय झूलेलाल